हम गाड़ी बुक केने छलियै तऽ हवाई अड्डा जाइ पड़ि जाइ पड़ितै तऽ हमरा गाड़ी तऽ छूटि गेलै तऽ हमरा मुसीबतके साथ हमरा दिक्कत भेलै तऽ जा नहि पेलियै